अजु मां तव्हां खे ॿुधाइण थो चाहियां की मां पंहिंजी ज़िंदगीअ में पहिरियों केमिरो वरितो आहे त इने में मूंखे कहिड़ो अनुभव हासिलु थियो ॾिसो पहिरी ॻाल्हि त इहा आहे की इहो जेको केमिरो मां वरितो आहे हू मूंखे जामु सस्तो पहिजी वियो सस्तो मां इने करे चवण थो चाहियां छो की हिने में जेका फोटनि जी क्वालिटी आहे उहा जामु बेमिसाल आहे ऐं शटर स्पीड जी ॻाल्हि चई वञे त हू बि बिल्कुलु लाजवाबु आहे समुझ में नथो अचे की इन खे जंहिं माण्हूअ ठाहियो आहे उन जा हथ चुमां यां पेर पवां मतिलब की जेतिरी बि तारीफ़ कई वञे न इन केमिरे जी ओतिरी घटि आहे छो की जेतिरा पैसा मां ॾिना आहिनि उन्हनि में ओतिरे पैसनि में मूंखे ॾाढी सुठी शइ मिली वई आहे ऐं जंहिं मां सोचियो हो की मूंखे सिंधी फिल्मूं ठाहिणियूं आहिनि ऐं सिंधी ॻाना शूट करणा आहिनि त अॼु खां पोइ मां पंहिंजे इने कम खे चालू करे थो सघां ऐं मां जामु शुक्रिया चवणु चाहींदुमि जंहिं बि माण्हूअ इन केमरे खे ठाहियो आहे ऐं जंहिं बि माण्हूअ सोचियो आहे की हेतिरी सुठी क्वालिटी जो केमिरो बि थी थो सघे